बॉलीवुड ई भारत में फैशन खे आणियो आहे जीअं त ह हम साथ साथ फिल्म में ई जीअं हर तरह कशमा कपूर जेके ड्रेसूं पातियूं आहिनि उहे मूंखे ॾाढियूं पसंदि आहे आहिनि उहे ड्रेस हिकु जीअं त लहंगो हुन जो ॾाढो मूंखे वणियो उन ई लहंगे खे मूं ठाहिण जी कोशिश कई उहो लहंगो ठाहे करे मूं ग्राहक खे पाराए ॾिठो त ग्राहक खे उहो लहंगो ॾाढो वणियो ऐं सुठो लॻो ऐं उन ई लहंगे जे लाइ हुन ॿियनि माण्हुनि खे बि चयो ऐं उहे लहंगो मूं ॿियनि खे बि ठाहे ॾिना अहिड़ीअ तरह मां हर तरह जी ठाहिण जी वेस्टर्न कपिड़नि जे ठाहिण जी कोशिश कई